मां अख़बार पढ़ंदी आहियां हुन में ॿारनि जे लाइ अख़बार में हफ़्ते में हिकु पेज ईंदो आहे बाल भारती ईंदो आहे इहो मां न ॾिठो आहे पर अख़बार में रोज़ु उहो हर हफ़्ते ॿुधण ॾिसंदी आहियां ॿारनि जो पृष्ट ईंदो आहे छाकाणि कि मां हुन में पंहिंजी लाइ जेको माधूरिमा ॾिसंदी आहियां ऐं नंढा ॿार मूं वटि आहिनि कान जिनि खे कि मां उहो ॾेखारियां कि त इअं पढ़ो ऐं हुन मां कुझु सिखो बाक़ी अख़बार ऐं माधूरिमा ईंदी आहे सां मां हमेशह पढ़ंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे हिन में चङियूं जानकारियूं असांखे मिलंदियूं आहिनि